भारतीय समाज में धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और अन्य धर्मों के बारे में मैं बहुत ही कई चीज़ें पसंद करता हूँ विविधता में एकता बनाए रखने के लिए लोगों कई बहुत सारे ऐसे काम है जो करने चाहिए जैसे हाल ही में हिंदू और मुस्लिम के झगड़े देखे जाते हैं और मीडिया में भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जा रहा है धर्म में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम सभी को मिल जुल कर रहना चाहिए धर्म भी हमें यही सिखाता है और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एक दूसरे के धर्मो का सम्मान करना चाहिए और साथ ही उनके धर्मों को आपसी सद्भावना के साथ मनाना भी चाहिए जो भी धर्म में कोई त्योहार आते हो उन त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए और अगर किसी त्योहार में किसी अदर धर्म के दूसरे धर्म के व्यक्ति की हेल्प भी करनी पड़े तो उसको भी आगे जा कर करना चाहिए तभी विविधता में एकता आएगी आजकल जुलूस को लेकर भी पथराव होते हैं और लोग मस्जिद के सामने भी डांस करते हैं उनको सामने उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए तभी भारत प्रगति कर सकता है